मेरी मम्मी डांस करने पर मना करती है तो उनको मानते हैं एक डेढ़ घंटा मनाएंगे तो वो मना मान जाती है फिर बोलती है अच्छा ठीक है तुम डांस कर लो जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स सर मैम सब हम लोगों को समझाती हैं डांस बताती है डांस करके हम लोगों को सिखाती भी है जो स्टेप नहीं आता है वो बताती हैं हम लोगों को डांस के हिसाब से हम लोग कपड़ा भी खरीदते हैं स्कूल ड्रेस में उतना अच्छा डांस नहीं होता है जितना अच्छा की डांस गाने के हिसाब से हम लोग ड्रेस खरीदते हैं ड्रेस डांस के हिसाब से ड्रेस पे डांस करेंगे तो उसका स्टेप हम लोगों को समझ में आता है और दिखता भी है सब अच्छा भी लगता है हम लोगों को डांस करना जब मम्मी मना करती है तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता जब मम्मी को मना लेते हैं तो मम्मी बोलते हैं जब डांस करने के लिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है डांस करना हमको बहुत पसंद है हमारे दोस्त भी करते हैं सबकी डांस तुम करते हो तो अच्छी लगती हो मेरे स्कूल में भी मैम हमेशा बोलती है मैम सर सब लोग बोलते हैं कि डांस अच्छा बात है डांस करना फंक्शन इस सब होता है तो उसमें डांस उंस करना बहुत अच्छा बात है डांस उंस करना हम लोगों को बहुत पसंद है डांस हम लोगों को करना भी चाहिए ऐसे भी जब सर हम लोगों को सिखाते हैं अलग अलग से सर आते हैं सिखाने के लिए फिर डांस प्रतियोगिता होता है बाहर भी लेकर जाते हैं अपनी तरफ से सर मैम लेकर जाती हैं डांस कराने के लिए जिला स्तर पर सब जगह हम लोगों को डांस कराने के लिए भी लेकर जाती है वहाँ पे भी हम लोग डांस करते हैं बहुत कुछ भी हम लोगों को मतलब की मिलता भी है जब सर ये सब करते हैं तो जब हम लोग डांस ये सब प्रतियोगिता में जीतते हैं तो हम लोगों को गोल्ड मेडल ये सब भी मिलता है डांस करने में हमको बहुत अच्छा लगता है